हांजी टिकेट चाहिए किसी का भाई किसी की जान की तीन टिकटें चाहिए अच्छा मेरे को बारह बारह दिसंबर की चाहिए शाम के छः बजे की नहीं तीन ही तीन लोगों की कर दीजिए आप और मुझे कितनी है एक बंदे के अच्छा ठीक है छः फिर छः सौ रुपए हो गए है ना ठीक है और पॉपकोन वगैरह भी कि उसका भी अलग से पैसा लगेगा अच्छा ठीक है तो फिर आप मुझे चेक करके बता दीजिए कि हो जाएगी बारह दिसंबर की टिकटें बुक ठीक है ओके नई नई बस ठीक हाँ ये और कोई सर्विस नहीं चाहिए बस

हाँ कोल्ड्रिंक वगैरह साथ में ही हो जाएगी

ठीक ठीक है मुझे कोई क्या ठीक